हाँ हमारे राजस्थान के लोग संस्कृति और विरासत को जश्न मानते हैं जैसे विंटर फेस्टिवल है सर्दियों का फेस्टिवल आते हैं जैसे दीपावली है ब्रज की होली है होली खेलने बड़ा आनंद मिलता है संस्कृति को दर्शाते हैं प्राचीन समय में होली खेली जाती थी यहाँ पर किस प्रकार उसी प्रकार प्राचीन समय के हिसाब से ही अब ब्रज में होली खेली जाती है गनगौर पूजा है गनगौर पूजा पहले भी की जाती अभी भी की जाती है वो हमारे संस्कृति को दिखाते हैं कि यहाँ पर संस्कृति है राजस्थान के लोग ज़्यादातर फेस्टिवलों को मनाते हैं